میں دہلی کی جنوبی علاقہ میں رہتا ہوں اور جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں پر نل کا پانی تو مل جاتا ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو بغیر ہم فلٹر کے پی سکیں اور اتنا کھارا ہوتا ہے کہ کلی کرنے سے منہ کا مزا بد مزا ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے کہ چند دن میں ہمارے استعمال ہونے والے برتن اور دیگر چیزیں اگر ہم ان کے لیے مستقل طور پر دھونے کا انتظام نہ کریں تو وہ دوسرے رنگ کی ہو جاتی ہیں اس لیے ہم پانی کو باہر سے خرید کر پیتے ہیں وہ کسی دوسرے مشین سے فلٹر کر کے لاتا ہے ہاں جو پانی ہم کو نل سے ملتا ہے اس کو ہم نہانے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں باقی پینے اور کھانے پکانے کے لیے ہم خریدے ہوئے پانی کا استعمال کرتے ہیں اگر ہمیں نل کا وہ پانی ملے جو صاف ہو اور اس کا ذائقہ اور مزا بھی بہت اچھا ہو تو ہم اس کو تو ہمیں اس کو پینے سے منہ کا مزا بد مزا نہیں ہو گا تو ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ پانی کو باہر سے خرید کر استعمال کرنا بند کر دیں اور اسی نل کا پانی استعمال کریں تاکہ ہمیں ایک طرح سے بچت کر سکیں اور بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکیں